میں نے ایک بار جاپان کا سفر کیا تھا جو کہ میری اپنی زبان اور ثقافت سے بالکل مختلف تھا یہ ایک نہایت دلچسپ اور چیلنجنگ تجربہ رہا میرے لیے میں نے بہت کچھ سیکھا سب سے پہلے چیلنج زبان کا تھا سب سے پہلا چیلنج زبان کا تھا میرا جاپانی زبان اور اس کا رسم الخط بالکل مختلف تھا اور میں جاپانی زبان نہیں جانتا تھا لیکن میں نے اپنے ساتھ ایک ترجمہ ایپ رکھ لی رکھ لی تھی جو بولی بولی گئی بات کو ترجمہ کرنے میں مدد دیتی تھی اس کے علاوہ کچھ عام جملے اور الفاظ جیسے شکریہ مہربانی کریں اور معاف کریں یاد کر لیے تھے جاپان کی ثقافت بھی بالکل مختلف تھی وہاں کے لوگ بہت مودب اور احترام کرنے والے تھے مثال کے طور پر وہاں کا سلامی سلام مطلب جیسے سلامی دیتے ہیں کا طریقہ جھکنا جھکنا ہے میں نے اس کا احترام کرتے ہوئے سلامی دینے کا طریقہ اپنایا جاپانی ویزا بھی مختلف تھی سوشی رامین اور دوسری جاپانی کھانوں کے ذائقے اور تیاری کے طریقے مختلف تھے میں نے ایک ان کا مزہ لیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیسے روایتی جاپانی طریقے سے کھانا کھلایا جاتا ہے